ہیلو میم ہیلو میم مجھے آپ سے ریڈ بال ڈیفینس کی کوچنگ لینی ہے

جی صبح میں وہ تو میں آ جاؤں جی تو آپ مجھے ٹائم بتا دیجیے اوکے تھینک یو میم